कभि कभार हमरा सभके घरके खाना न पकै छै तऽ हम सभ जे हइ रेस्टोरेन्ट मे जे हइ फोन करिके चाहे ऑनलाइन ऑर्डर करिके ओकरा सभके बोलै छी खाना भेज देबैले रेस्टोरेन्ट बलाके जब खाना भेजैले कहै छी तऽ आबै जाइमे समय लगै छै ओ बीचमे जे हइ खाना ठण्डा भी भऽ सकै छै आ हम भऽ सकै छै कि काममे बिजी रहि तेहि दुआरे लेटे सँ खाइ तऽ ओहि लागि जे हइ ओकरा हम सभ ओ रेस्टोरेन्ट बला सभके कहि देइ छियै कि अहाँ जे खाना भेजब तऽ ओकरा जे हइ जे सिल्वर पैकेट आबै छै ओकर जे हइ इन्सुलेटर बैग आबै छै कन्टेनर आबै छै ओहिमे टाइट पैकिङ्ग कयके भेजै लागि जेहिसँ जे हइ खाना जे हइ ओहिमे घाम बनके ओहिमे जमल रहै आ गरम भी रहै हँ जिससँ जब तकले जितना देरमे ओ पहुँचे पहुँचेके बावजूद भी जे हइ ओ खाना जे हइ गरम रहै आओर ओकरा हम सभ जे हइ आसानीसँ जे हइ ओकरा हम सभ खा पी सकी हँ कियाकि ठण्डा खाना खाइसँ दोसर रङ्गके बात भऽ जाइ छै आ गरम खानासँ शरीर भी स्वस्थ रहलक यहै लऽ कऽ रेस्टोरेन्ट बला सभके हम सभ इएह सभ कहिके खानाके जे हइ अच्छासँ गरम टाइट बला कन्टेनर मे पैक करबाइके खाइ बला हम सभ गप करै छी